जनउ होइ छै हमरामे बहुत बढ़िआँसे मड़बा गड़बै छै हरदीसे हरदी चढ़ै छै तब बिहान होइके अथी होइ छै जनउ पड़ै छै चाचा लोक चाहे बबा चाहे मामू कोइ जनउ दै छथिन ओसब सँस्कार हमरामे भेलै इएहसब आओर कि होइ छै जनउमे बढ़ि बढ़िआँसे गीत उत गाबै छथिन दही लगबै छथिन फुआ लोक बहिन लोक तऽ अथी कटोरी रहै छै चानीके काँसाके जे इएहसब बहिन फुआके दै छै रुपैआ दै छै तब ओकर बाद फुआ आओर लोकके गोड़ लागै छै तऽ गोड़ लगाइ दै छै बहिनके बड़ा बड़ा लोकके गोड़ लागै छै तऽ गोड़ लगाइ दै छथिन ईसब जनउमे हमरा होइ छै आओर जनउमे जनउ पण्डीजी आके दै छथिन पण्डीजी रहै छथिन दस गो लोक धी सुआसिन रहै छथिन फुआ मौसी दीदी सभ रहै छै गोतिआ लैआँ सब जनउमे आबै छथिन इएहसब होइ छै जनउमे मूड़न होइ छै मूड़नमे गङ्गाजीमे मूड़न चाहे जे जहाँके गछल रहै छै तहाँ मूड़न होइ छै गङ्गाजीके गङ्गाजीमे चाहे डलिआ तरमे जहाँ भोला बाबा अस्थान चाहे शिवालय जहाँ जकरा गछल रहै छै जे मन्दिरपर ओहि मन्दिर भिरु जाके पूजा अपन मूड़न होइ छै बुतरुके एना नहि जकरा होइ छै दुआरिपर दै छै जनउ तऽ जाके देवघरेमे दै आबै छै से अब गायत्रिए मन्दिरमे दै आबै छै ओहिजे कुल जाके अपन जनउ दै आबै छै लेकिन जनके सँस्कार हमरामे छै जनउ पड़लाके बादे शादी बिआह होइ छै पहिने मूड़न होतै ओकर बाद जनउ होतै छठिआर बुतरु जनमै छै तऽ कखन छठिआरा होइ छै छओ दिनामे छठिआरामे सबकिछु नह उह कटै उटैके पूजा पाठ करिके कपड़ा लत्ता पीन्हिके नया नया छओ रङ्गके खाना बनै छै भात दालि सबजी जे छिकै इएहसब बनै छै खाइ पिए छै आओर ओकर बाद यदि बच्चा सतैसामे पड़ि जाइ छै पण्डीजी कहि दै छथिन कि सतैसामे पड़ि गेलऽ तऽ सतैसा कटाएल जाइ छै सताइस रोजमे तऽ सतैसा नहि सताइस रोजमे कटबै छै तऽ तीन महिनामे कटबै छै सताइस रोजके बादे ओकर पिताजी देखथिन ओकरासे पहिले नहि देख सकै छथिन ओ बच्चाके ग्रह कटलाके बाद सतैसा ग्रह कटतै तभिए बच्चाके देखथिन तऽ सतैसा ग्रहमे खूब बढ़िआँसे अपन भोज भात जे छिकै ग्रह गोचर कटै छै बच्चाके तऽ भोज भात रातिमे होइ छै कुल लोक जाके भोज भात खाइ छथिन इएहसब सतैसामे होइ छै छठिआरमे तऽ छओ रोजमे छठिआर कटै छै आओर सतैसामे सताइस रोजमे कटै छै आओर मूड़नके अपन होइ छै जहिआ भगवानके किरपासे मोन होइ छै करबाबै छै मूड़न फेर जनउके बात होलै तऽ जनउ पड़तै तभिए शादी होतै एकरासे पहिले शादी नहि होतै जनउमे दस रोज पहिलेसे कुल लोक गीत उत गाबै छथिन ओकर बाद शीरा उरा जगबै छथिन गङ्गाजी ईसब रे अपन देवी देवताके जगैके अपन न्योता दै आबै छथिन कार्ड दै आबै छथिन कार्ड देलाके बाद अपन ईसब होइ छै तब चुमौना होइ छै जगरना होइ छै ईसब होइ छै अपना हिन्दू धर्ममे तऽ खूब बढ़िआँसे पूजा अथी जनउ पड़ै छै खूब खुशी होइ छै हमहूँ आओर देखै छिए जाइ छिए दूर दूरके देखै ले अपन घरके होइ छै तऽ अपन देखबे करै छिए करबे करै छिए सबकिछु अथी दोसरके होइ छै दोसरो भिरु जाइ छिए यदि ममेरा फुफेरा भाइके होलै ओहिजो जाइ छिए जाके देखै छिए खुशी अपना होइ छै खुशीसे अपना खूब करै छिए सभ फैमिलीमे अपन रहिके अथी खूब बढ़िआँसे जनउ मूड़न सबकिछु होइ छै इएहसब होइ छै जनउमे कि गङ्गाजीमे होइके रहै छै मूड़न तऽ गङ्गाजी जाइ छिए कुल गाड़ी कै के आओर बिआहमे बढ़िआँसे बिआह होइ छै लड़का देखै ले जाइ छथिन ओकर बाद कि कहै छै लड़कीके देखै ले आबै छै तब औँठी पिनहा पिनही होइ छै तऽ हरदी रसम मेहदी रसम होइ छै जगरना होइ छै चुमौना होइ छै तब होइ छै बिहान होइके शादी रातिमे तब ओकर बाद जयमाला होइ छै जयमालाके बाद ओकर बाद सबकिछु पिक्चर उक्चर लैके फोटो ओटो लैके